जेनाकि कोइ विशेष बिमारी भेल सरकारी अस्पतालमे जाइ छै गरीब आदमीके सुविधा सरकारी अस्पतालमे नहि मिलै छै अमीरके लिए बहुत सुविधा छै ओकर लागि छै पैरवी छै पैगाम छै ओकर सुविधा सब दै छै सरकार आओर गरीब जे छै गरीबके सुविधा नहि होइ छै सरकारीमे नहि डाकटर सहीसे देखै छै नहि दवाइ सही ओकरा मिलै छै तऽ एहि खातिर ओहिमे लिए पड़ै छै प्राइवेट डाकटर देखबै पड़ै छै तऽ ओहिमे ठीक होइ जाइ छै सबकिछु उपलब्ध होइ छै रे एक्सरा रे एँ एक्सरा भेलै आओर सीटी स्कैन छै सेसब करबै पड़ै छै जइसन डाकटर सलाह विचार दै छै ओइसन करबै पड़ै छै ओकरा खातिर पइसा पइसाके किछु तऽ उपाय करै पड़ै छै जोगार करै पड़ै छै बेबस्था करै पड़ै छै गरीब आदमीके बेबस्था नहि होइ छै नहि सरकारीमे ओकर इलाज बढ़िआँसे होइ छै आओर नहि प्राइवेटमे पइसा नहि होइ छै प्राइवेटमे इलाज छै बढ़िआँ पर पइसा नहि छै तऽ इलाज नहि छै एहि कारण गरीब आदमीके परेशानिए परेशानी छै हुँ बेसी तऽ सुविधा सरकारीमे होइ छै लेकिन सरकारीवला काम नहि बढ़िआँसे होइ छै गरीब आदमी कोइ रक्षक नहि होइ छै तऽ एहि खातिर सुविधा होइ छै दुइगो रुपा भने जोगार करै पड़ै छै करजा पैँचा ऋण जेना होइ छै तेना लै छै करै छै लेकिन प्राइवेट डाकटर देखै छै बढ़िआँसे बढ़िआँ दवाइ उवाइ दै छै एक्सरा फेक्सरा फल्लाँ चिल्लाँ करै छै तब जा करिके ओ दवाइ खएलाके बाद तब राहत ओकरा मिलै छै तऽ ओ लेकिन हँ प्राइवेटमे पइसा लागि जाइ छै सरकारीमे इलाज बढ़िआँसे नहि होइ छै हँ तऽ अधिकाँश गरीब आदमी अधिकाँश प्राइवेटेमे जाइ छै दुइगो रुपा लगाके सुरक्षित आबै छै सरकारीमे गरीबके कोइ देखैवला नहि छै ओहिजाँ जाइ छै फटकारि लै छै धोपि लै छै डाकटरे धोपि लै छै जाओ जाओ जाओ ठीक हो जाएगा आओर कि बतै सकै छौँ जतना हमे आओर हमे गेलिए हँ दुइ चारि खेप सरकारिओमे गेलिए लेकिन हमरा एक्को दा ओहिमे सुविधा काम नहि भेलै तब प्राइवेटेसे देखबै छिए ऑपरेशनो करेलिए शशिभूषण बाबूसे ऑपरेशन करेलिए हाइड्रोसिलके भेलै हॉर्निआके भेलै कोनाहुके करजा पैँचा लैके करेलिए लेकिन प्राइवेटेमे सरकारीमे कोइ सुविधा नहि